गामियारि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनि गोसो बादियै जिउनि लोगो नागिरनायाव जेंना नुजानो रोंगौ जेंनाया नुजादों मानो होनोबा गामि ओनसोलाव बिदिनो नेतवर्कफोर नाङा बारा आरो बिदिनो गामियाव थाग्राफ्रा बिदिनो बहाबा ओंखारलांदों बा बहाबा थांदों बा बिदिनो थाब थाब हाबनांगौ जायो सारिता पासतानि गेजेरावनो बिदिनो गारि मथर मोना जायो ना बेनि कारने हाबनांगौ जायो आरो बिदिनो गामियाव थायो थानायाव बिदिनो गाननाय जोमनायफोर जिनि बेलायावबो जेनेबा गावनि गोसो बायदि गाननो मोना जानला मानला बिदिनो गस्लाफोर बायदिसिनाफोरखौ गाननो मोना आरो ओ बिदिनो गामियाव गामियाव थायोब्ला बिदिनो ओ गावनि लुबैनाय बायदि सेंग्रा सिख्लाफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि लुबैनायखौथ' मिथिखायो माबायदि गावनि लुबैनाय बायदि मोना बेबादि जायो आरो जेनबा थाउनाव थाबा जेरै थाउनाव थाबा जोङो नेतवर्कफोरनिबो प्रब्लेम गैया गाननाय जोमनायफोरनि गेजेरावबो जेखौ गोसो बेखौनो गाननो जोमनो हायो रावबो जेबो बुंग्रा गैया गामियाव थायोबा थ' बिदिनो बुंजानांगौ जायो गावनि गोसो बादि बायदिसिना गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जेनेबा बेरायनायनि बेलायावबो बुंजानांगौ जायो बहाबा ओंखारलांदोंबा थाब हाबफैयाबा गामियाव बिदिनो गामि एलेखायाव बिदिनो इसेबाबो नोजोर होजायो होयो आरो बुंजानांगौ जायो आरो बिदिनो खारेन्तफोरनि बेलायावबो जेनेबा लायतफोर खारेन्तफ्राबो गामियाव इसे बारहुंखा बार बारोबानो खारेन्तफोर थाङो थाउनाफ्रावथ' बिदि थांलाबाया आरो बिदिनो गोसो बायदि बिदिनो थाउनाव बेरायनो थाउन एरियानि मानसिया गारि मथरनिबो प्रब्लेम थाया मानोना बिहाय इसे मोनाहालागैसिम आदथा नयथा बिसिम गारि मथर सोलियो गारि मथर गाखोना बेरायनो हायो थाउननि मानसिफ्राथ' बिदिनो बेलासि बेलासि बेरायनो मोजां मोनखायोआनो बांसिन आरो ओ बिदिनो नेतवर्कनिबो प्रब्लेम जाया खारेन्तफोरनिबो प्रब्लेम जाया बिदिनो बायदिसिना मोनायाव बिदिनो रेस्तुरेन्तफोराव बायदिसिना जानो गोसो जाब्लानो जानो हायो ओ बिदिनो गामियाव थाबाथ' बेबायदि रेस्तुरेन्तफ्रावबो जानो लुगैना बेलासि टाईमाव जानो थांनि होननाबोथ' थांनो हाया बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो थाउनाव थायोब्ला गाननाय जोमनायनि बेलायावबो गावनि गोसो बायदि गाननो हायो रावबो जेबो बुंग्रा गैया बेफोरबायदि जायो आरो